अहिड़ा त असां घणा ई कमु अहिड़ा कया आहिनि जंहिं ते असां पंहिंजे पाण ते अभिमान करे सघूं जीअं त असां कुझु पाईंदा आहियूं त सभिनी खे वणंदो आहे जीअं असां हा हीअंर योगा क्लास में मां सभिनी खां वधीक कॉम्पिटिशन में वधीक वेट वज़नु घटि कयो ऐं उन लाइ मूंखे पंहिंजो पाण खे फ़ख़्रु पियो थिए ऐं मां हिकु इनाम जी बि हक़दारु थियसि